ہاں بالکل ہمارے علاقے میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں جو طلبا ہیں یہ طلبہ دوڑ میں شامل ہوتے ہیں اور دوڑ کہتے ہیں ان کی زندگی کے لیے ان کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے کیونکہ دوڑنے سے ہماری پوری باڈی جیسے ہم کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں تو کرکٹ وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہیں اب جو بالنگ کر رہے ہے یا جو بیٹنگ کر رہا ہے ان کے ہی باڈی کے تمام پارٹس یعنی جسم کے تمام اعضاء شامل ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جب دوڑ ہم کرتے ہیں یا پھر سوئمنگ کرتے ہیں یا پھر فٹ بال کھیلتے ہیں تو فٹ بال بھی دوڑ کی ہی طرح ایک شکل ہے جو سب سے زیادہ تیز دوڑتا ہے وہ سب سے آگے پہنچتا ہے اور وہی گول کرتا ہے جو سب سے زیادہ فرتیلا ہوتا ہے اسی طرح دوڑ میں بھی ہمارے اسکولوں کے طلباء جو ہے شامل ہوتے ہیں اور حصہ لیتے ہیں اور اس میں ان کی جسمانی اور روحانی اور اسی طرح سے ذہنی تمام نش و نما یعنی ان کی ہمہ جہت جہت نش و نما ہوتی ہے اس لیے ہمارے طلباء کو دوڑ میں ضرور حصہ لینا چاہیے اور شامل ہونا چاہیے